हमारे बिजनेस में जानवरों की देखभाल घर में रहने वाले हम सभी लोग बड़े ही सुख सुविधा से करते हैं और जानवरों को हम पालते पोसते हैं और उनकी देख रेख करते हैं उनके खाने पीने का अधिक खयाल रखते हैं जानवरों को हमें दिन में दो से तीन बार पानी पिलाना चाहिए और उन्हें उनके भोजन का उनके चारा पानी का खयाल रखना चाहिए जानवरों को टाइम से भोजन कराना चाहिए सुबह दोपहर शाम लगभग तीन बार उन्हें भोजन अवश्य खिलाना चाहिए ताकि जानवरों को कमजोरी का अहसास न हो और जानवर की सुरक्षा के लिए हमें उन्हें टाइम टाइम पर पानी भी पिलाते रहना चाहिए और हमें जानवरों को समय अनुसार उन्हें रखना चाहिए जैसे गर्मियों के टाइम अधिक धूप होती है उस धूप में अधिक समय तक जानवरों को न रखते हुए किसी के पेड़ के किसी पेड़ के नीचे या फिर किसी छाँव के नीचे हमें जानवरों को रखना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र में बसने वाले जानवर धूप का शिकार न हो सके और अधिक ठंडी में जानवरों को हमें जानवरों को ठंडी में अधिक ठंडी में हमें जानवरों को धूप में रखना चाहिए ताकि हमारे क्षेत्र में बसने वाले जानवर अधिक ठंडी का शिकार न हो सके अधिक बारिश में हमें जानवरों को छाया में रखना चाहिए ताकि अधिक बारिश का शिकार न हो सके इस प्रकार हमें जानवरों का खयाल रखना चाहिए और जिस हमारे जिस जिस क्षेत्र में जानवर बसते हें उस क्षेत्र को हमें झाड़ू से साफ करते रहना चाहिए इससे हमारे घर में बसने वाले या क्षेत्र में बसने वाले जानवर किसी कीड़े मकोड़े का शिकार न हो सके मच्छर मच्छरों से बचाव हो सकता है यदि हम जान जानवरों के बसने वाले क्षेत्र को साफ सुथरा बनाए रखें

जानवर अधिक कीटों से भी सुरक्षित रह सकते हैं जानवरों से हमें अधिक लाभ भी होता है जैसे कि दूध का होना और यह जानवरों से हमें गोबर भी प्राप्त होता है जिसकी सहायता से हम कंडे बनाते हैं जिससे हम उन कंडों से खाना भी बना सकते हैं और दूध जो प्राप्त होता है जानवरों से उससे हम चाय बना सकते हें मिठाई बना सकते हैं अनेक प्रकार की मिठाइयों का निर्माण भी हम दूध की सहायता से कर सकते हैं इसलिए हम इन समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में जानवरों का होना अति आवश्यक होता है अतः जानवर से हमें अनेक लाभ भी मिलते हैं और इससे हमें यह भी प्राप्त होता है कि जानवरों का खान पान और देख रेख कैसे करनी चाहिए अतः जानवरों को दो से तीन बार भोजन और पानी पिलाते रहना चाहिए